ہمارے باورچی خانے میں ایک گیس چولہا ہے ایک گیس سلنڈر ہے ایک واشنگ بیسن ہے جہاں پہ برتنوں کو دھویا جاتا ہے گیس چولہا اور گیس کا استعمال کھانے پکانے میں کیا جاتا ہے اسی طرح بہت سارے برتن ہوتے ہیں جیسے کہ چمچ کٹوری پلیٹ دیگچی بھگونا کانٹا گلاس قلفی قلفی کا استعمال لوگ زیادہ تر چائے پینے کے لیے ہی کرتے ہیں اور چمچ کا استعمال کھانا کھانے کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ اچھے سے آرام سے کھا سکیں کانٹا کا استعمال زیادہ تر لوگ میگی کھانے کے لیے کرتے ہیں اور دیگچی کا استعمال چاول بنانے کے لیے یا ایسے ہی کچھ سبزی وغیرہ بنانے کے لیے کرتے ہیں بھگونے کے استعمال خاص کر جب بریانی بنے تو بڑا پلیٹ کا ضرورت ہو اس میں کیا جاتا ہے پلیٹ کا استعمال کھانا کھانے کے وقت جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سمئے اس میں رکھ کے آرام سے لوگ کھاتے ہیں کٹوری کا استعمال کٹوری میں سالن نکال لیے دودھ نکال لیے سبزی نکال لیے دال نکال لیے آپ جو چاہیں وہ نکال کے اس میں آرام سے کھا سکتے ہیں اسی طرح اس میں گلاس ہوتا ہے گلاس ہوتا ہے پھر واشنگ بیسن ہوتا ہے جہاں پہ وہ سب چیز کو رکھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے مصالحے ہوتے ہیں ہر چیز کا وہاں پہ انتظام ہوتا ہے سب سے ضروری چیز جو ہے اس میں وہ ہے پلیٹ اور کٹوری اور بھگونا اور دیگچی یہ سب چیز جو ہے سب سے ضروری ہے جس کے بغیر کچھ نہ ہو سکتا وہ کھانے کے وقت اچھے سے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب چیز آپ کے پاس موجود ہوں جس میں آپ کھانا بنا رہے ہیں دیگچی ہوگا اس میں کھانا بنا لیے پلیٹ میں نکال لیے کٹوری میں نکال لیے اور اچھے سے کھائے یہ سب چیز ہمارے کچن میں ہیں استعمال بہت ساری چیز ہوتی ہے کچن میں چمچ چمچ کا کانٹا اور بھی بہت ساری چیز رہتی ہے جس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اہم چیز جو ہوتے ہیں وہ مین دو تین ہی ہیں جس کا بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے پلیٹ کٹوری اور چمچ جس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے